हेलो उषा कम्पनी लागलै कॉल हँ हम उषाके पंखा लेने छलहुँ चारि हजारमे जाहिसँ कि हमर पिताजी कहने छथि पंखा लए कऽ आबै लए हम मार्केट से पंखा अनलहुँ ओ पंखा बहुत बढ़िऑं चलि रहल यऽ

अहाँकेँ